हँ मुजफ्फरपुर जिला घर भेल मैथिली हमसब छी मैथली भाषा हमर सबके अइ हमरा सबके धर्मी काजमे लागल रहलहुँ काली पूजा दुर्गापूजा ई सब भेल छैठ महान भऽ रहल अइ हमरा सबके अइ ठमन हँ एकरा बादमे मानि लिऽ जे आओर उपनयन मूड़न ई सब हमरा सबके होइए विवाहे दान भेल तऽ कहीं तीलक देबाक भेल कहीं आदर्शो भऽ गेल हूँ आओर ओही सबमे हमसब लागल रहै छी दस कट्ठा खेती बाड़ी सेहो करै छी एकटा गाय खुट्टापर हमसब सेहो रखने छी हूँ बाल बच्चाके दूध दहीके लेल हँ आओर खेती बाड़ी केलहुँ कोनो बेरमे घटो लागि गेल कोनो बेरमे फायदो भऽ गेल हँ आओर अहीसब मे हमसब लागल रहै छी हँ पूजा पाठ दुनिआँ जहान जतेक छै एखन कालिये मन्दिर छथि दस दिनसँ हिनका कीर्तन होइ छनि साँझके साँझ आरती होइ छनि अइ सबमे हमसब अबै छी हूँ आओर मानि लिऽ जे बाल बच्चा अइ अहूमे लागल रहलहुँ मालोजालमे लागल रहलहुँ मालजालके तबियतो खराब भऽ गेल देखलहुँ पाउज नहि करैए पेट चढ़ल छै गोबर किएक पातर भेलै अइ सबपर ध्यान रखलहुँ